सो अणकार करपा खातीर हांवें गुगल ट्रांस्लेटाचो खूब फावटी वापर केला चड करून अश्यो कांय वॅब पेजीज दुसऱ्या भाशांनी आसात ज्यो म्हाका वाचपाक कळना विकीपिडीयाचेर केन्ना केन्ना जी म्हायती हांव सोदतां एक फावटी म्हाका स्पॅनिश भाशेंत सांपडली आनी म्हाका स्पॅनिश येना ताका लागून गुगल ट्रांस्लेटाचो वापर हांवें तिका स्पॅनिशांतल्यान इंग्लिशींत अणकार करपा खातीर केल्लो ओके आनी जितले आय मीन म्हाका समजता त्या प्रमाणें अणकार अत्यंत बरो आशिल्लो ओके कारण जेन्ना हांवें तें आर्टिकल अणकार करून इंग्लिशींत वाचलें तेन्ना तें म्हाका सामकें एकदम सारकें नॅचरल दिसलें